हेलो हेलो हेलो हा मां डखण थो ॻाल्हायां डखण तव्हांखे दुकान आहे न जंहिंमें तव्हां लकड़ी वकड़ी विकणंदा आहियो सनमाईका विकणंदा आहियो हा हा दुकानु आहे न तव्हांजी ॾाढी मशहूरु दुकानु आहे ऐं ॿुधो आहे अघु वघ सुठा तव्हांजा आहिन मु असांखे लकड़ी खपे फर्नीचर ठाहिराइण लाइ तव्हां वटि मिली वेंदी अच्छे से मिली वेंदी बराबरि तव्हांजी दुकान ते

अच्छा अच्छा माना तव्हां वट माना ये तांजी सागवान आ तरई आहे इहा बि लकड़ी मिली वेंदियूं न तव्हां वटि अच्छा छा आहे मां चवां थो सागवान में सुठी मज़बूती हूंदी आ सागवान जी लकड़ी ई असां वठूं जी सागवान लाइ माना समझो पलंग अ ठाहिराइणो आहे ऐं सोफा भी ठाहिराइणा आहिनि अलमारी ठाहिराइणी आहे ड्रेसिंग टेबिल आहे टेबिल आहे माना हिकु रूम ॼो पूरो फर्नीचर ठाहिराइणो आहे त तव्हां वटि एतिरी लकड़ी मिली वेंदी न सागवान जी ऐं सागवान ॼी लकड़ी माहंगी आहे तव्हां माहंगी आहे लॻभॻि घणे घणे घणे घणे फ़ुट मिली वेंदी हैलो अच्छा अलाह एॾी माहंगी अच्छा ऐं ॿियों इहो हा घणा डे तव्हां वटि माहंगी छो आहे हिते असां घुराईंदा आहियूं पासे में हिकिड़ो हेॾे पना पासे गांव आहे हुतां सस्ती ईंदी आहे हुते चारि सौ रुपिए फ़ुट ॾींदा आहिनि तव्हां वट हेॾी माहंगी छो आहे

एश अछ अच्छा टुक टुकड़ भी टुकड़ भी विकणंदा आहियो मिली वेंदी टुकड़ बि

हा हाणे पावनि लाइ पलंग ॼे पावनि लाइ त वॾी खपंदी भई टुकड़न सां हेठ हुनजा उहे ठही वेंदा पावा पावा ठही वेंदा न हुन मां न

अच्छा अच्छा अच्छा शिक़ायत न ईंदी

अच्छा अच्छा असां मां ॾाढी माना ॾाढी खपे ए ऐं लकड़ी त हुनॼो कुझु तव्हां रिहाइत कंदव कुझु कुझु रिहाइत हा हा लॻभॻि माना समझो ईअं लख खनि उहे लकड़ी खपंदी सनमाइअका भी खपंदी सभु मिली वेंदी न उहा बि अच्छा ऐं उहा तरई तरई भी खपे ईये हल्की थोरो घणो लाइ टेबिल वेबिल ठाहिणु तरई लकड़ी मिली वेंदी न अच्छा त हाणे हीअं तां कयूं तव्हांजी दुकान ते अची करे साम्हूं ॾिसी करे रेट बि तय था कयूं पिया ऐं लकड़ी भी क्वालिटी बि ॾिसू था ठीकु आहे त मां श शाम जो पंजे ॿजे खनि ईंदोमांव ठीकु आहे ठीकु